हैल्लो केह् हाल चाल ऐ मेरा बी ठीक एह् उय्यै लकड़ियां वल्ला पुच्छा नी तुसें ओ पैह्ले हां एह् स्याप्पा गै होइया इ'य्यां गै अच्छा तां दोबारा करना पेआ कुत्थै पुज्जियां तुस पी मोड़ अच्छा अच्छा ते आऊं आक्खा नी ठंड आई दी हू'न हां ते बसाठियां बनानियां हां ते कल संझलै चलनेआं बसाठियां बनाई ले औनेआं ठीक ऐ हां ते फ्ही कल गै ज'न्नेआं तां हां इक्कलै नी कुसे लाई लैगे मजदूरे कन्नै हां ते ओह् धयाड़ी देने पौनी ते प्रिया दीदी हैन थुआढ़े कन्नै अ तू इक्कली ऐं तां खरा मैं कल बजारे आना मिकी सनाई लैयो वा दपैह्रे कन्नै फ्ही कल कल संझलै औगे बजारे दा होइयै आइयै हां हां जी कोई नी जन्दे वेल्लै मैं फोन कर लैंग चलो ठीक ऐ फ्ही इक फोन और औने तुसें ते ओह् चुक्क लैयो ते बस नुआढ़े बाद कोई ओह् नी ऐ ठीक ऐ